میرے خیال میں مختلف عمروں کی صلاحیتوں پر یوگ بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے یوگا بہت ضروری ہے ان کو یوگا کرنے سے ان کی ہائٹ بڑھتی ہے ان کی مسل مضبوط ہوتی ہیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی ان کا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے وہ اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں اور مختلف عمروں کے لیے مطلب بڑے لوگوں کے لیے یوگا بہت ضروری ہے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور ان کو اچھا اچھا فیل ہوتا ہے میڈیٹیشن ہو جاتا ہے ان کو ان کی سانس کی جو زیادہ تر عمر میں سانس کی پرابلمس ہو جاتی ہے تو ان کو سانس میڈیٹیشن کرنے سے سانس کی پرابلمس نہیں ہوتی کہیں طرح کی بیماریاں بھی نہیں ان کو ان کے پاس آتی ہیں یوگا کرنا بہت ضروری ہے کئیو دونوں لوگوں کے لیے ساری عمر کے لیے یوگا بہت ضروری ہے میرے خیال سے دونوں عمروں کے لیے یوگا بہت ہی لابھدایک ہے دونوں عمروں کے لیے یوگا بہت ضروری ہے